मूंखे पंहिंजे हथनि सां ग्रीटिंग काड ठाहिण वॉल हैंगिंग करण और पैंटिंगूं ठाहिण मुर्तियूं ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां जेको आहे ग्रीटिंग काड में ॾाढी सुठी सुठी सजावट कंदी आहियां और हुनजे अलावा जेकी वॉल हैंगिंग आहिनि हुनखे हथनि घर में ई दफ्तियुनि सां कटे करे हुनखे चौकोर श चौकोर आकार में ठाहींदी आहियां और हुन में सिप मोती और जेका शीशा आहिनि उहे असां लॻाईंदी आहियां और पहले त हुनखे सभिनी खां पहले कलर करे वठंदी आहियां हुनजो वरी हुनजे मथां सिप मोती चिपकाईंदा आहियूं असां वरी हुन खां पोइ हुन में सुठी तरह सां हुन में जेका मोतियूं वग़ैरह हूंदा आहिनि उहे टंगदा आहियूं त वॉल हैंगिंग जेकी आहे हा ॾाढी सुठी तरह लॻंदी आहे और जेकी पेंटिंगू ठाहींदी आहे उहा बि ॾाढी सुठियूं लॻदियूं आहिनि मुर्ति जेको ठाहींदी आहे हुन में बि कलर हिकदमि सुठा सुठा भरण जा मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे ग्रीटिंग काड में सुठी सुठी तरह सां शायरियूं लिखण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे जीअं माण्हू कॾहिं पढ़े त हुनखे याद करे हुनखे ॾिसी करे ख़ुशि थिए कि हा केतिरो सुठो ग्रीटिंग काड में शायरी लिखी अथेई और मूंखे तरह तरह जी ग्रीटिंग काड में शायरी लिखण जो इलाही शौक़ु आहे और हुनखे कोई बि पढ़ंदो आहे त हुनखे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे